हेलौ हमे बोलै छियै लक्ष्मीपुरसँ हँ ऑटो ऑटो सुनली अहाँ चलबै छियै हमरा मधेपुरा गेनाइ छै केतना छै मधेपुराके भाड़ा कतेक चालीस रुपैआ ठीक छै चलू मधेपुरा चालीस चालीस रुपैआ लिअ एतयसँ हमरा मेडिकल कॉलेज जेनाइ छै मेडिकल कॉलेजके कए रुपैआ छै भाड़ा ठीक छै मेडिकल कॉलेजसँ फेर हमरा पाँच आदमी छियै पाँच आदमीके भाड़ा कतेक भेलै हँ पाँच आदमीके पाँच सए भेलै ठीक छै मधेपुरा जेनाइ छै मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज गेनाइ छै हमर घर भेलै लक्ष्मीपुर मेडिकल कॉलेज गेनाइ छै हँ घरपर आबू लक्ष्मीपुर आबू ओतयसँ तब ओतयसँ मधेपुरा गेनाइ छै ठीक छै मल मेडिकल कॉलेजसँ सिंहेश्वर गेनाइ यए ओतय हमे सिंहेश्वर घुमयमे हमरा अरके पूजापाठ करयमे घुमय फिरयमे कनि टा टेम लागतै टाइम लागत तऽ कतेक टाका लेबै ठीक छै जेतना लेबै तेतना लेब लेकिन सिंहेश्वर घुमनाइ छै ठीक छै चलू सिंहेश्वर चलू सिंहेश्वर सिंहे सिंहेश्वरसँ फेर हमरा घर एनाइ यए महल एनाइ यए ठीक छै हमरा घर एनाइ यए सिंहेश्वरसँ कतेक रुपैआ लेबै नहि घरसँ हम फेर महल जायब हँ ठीक छै जे रुपैआ लेबै से लेबै हम पाँच गोरे छी अहाँ घुमबू ठीक छै आबू अहाँ घरपर रिक्शा लऽ कऽ महलसँ घर गेनाइ छै हँ चलू ने मेलो घुमनाइ छै सिंहेश्वरमे ठीक ठीके छै आबू ठीके छै राखू तऽ आबू घरपर